टीवीके कार्यक्रम हम देखै छी टीवीके कार्यक्रममे हमरा सी आइ डी जे छै से बहुत पसन्द यऽ सीआइडीमे जे छै से भिन्न भिन्न तरीकासँ कोना जे छै से अपराधीकेँ पकड़ल जाइ छै कोना ओकर जे छै से क्राइमके तह तक जाइ छै किछु वर्ष पहिने भी घटित घटनाकेंँ जे छै से जँ उद्भेदन होइ छै तऽ ओकरा कोना जे छै से ओकरा जे छै से मतलब ओकरा पर्दा उठाएल जाइ छै कोना जे छै से ओ अपराधी तक पहुँचैके जे छै से ओ बहुत जे छै से नुस्खा ओहिमे देखाएल गेलै हँ ओहिसँ जे छै से लोककेंँ जे छै से ब्रेन बहुत डेवलप भेलै हँ ओहिसँ जे छै से ओकर बारीकी कऽ या कोन तरीकासँ जे छै से ओकरा पकड़ल जाए ओ जे छै अपराधीकेंँ ओ अपराधीकेँ जे छै पकड़ैके जे छै से बहुत बढ़िआँ तरीकासँ ओकरा जे छै से मतलब देखबै छै ई हमरा बहुत पसन्द अछि